جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کی جو بڑی تعلیم گاہ ہے ان میں سے ایک ہے یہ اس کا جو رینکنگ ہے وہ بھی ہندوستان کی تعلیمی اداروں میں تیسرے نمبر پہ ہے یہاں کا ماحول بہت ہی شاندار ہے یہاں سب ایک دوسرے کو سپوٹ کرتے ہیں یہاں کی لائبریری جوکہ بہت ہی اچھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بلڈنگ کا اگر اعتبار سے بات کی جائے تو دہلی میں کوئی بلڈنگ ہوگی یہاں کتابیں لاکھوں میں موجود ہیں اور بہت سہولیات ہیں کمپیوٹر بیسڈ ہے وہاں جائیں آپ ٹائپ کریں کتاب نکال سکتے ہیں اور صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک کھلی رہتی ہے یہاں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ریڈنگ ہال کا بھی انتظام ہے جہاں آپ اپنی کتاب لے کر جاتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں مطلب اور باقی لائبریری کی وہ ہے تو جہاں پر آپ اپنی کتاب لے کر نہیں جا سکتے ہیں بہت فرینڈلی بہت دوستانہ ماحول ہوتا ہے آرام سے جائیں پڑھیں لکھیں اور جب چاہیں نکل جائیں اس کے علاوہ یہاں کی ایک خاصیت یہاں کی سینٹرل کینٹین کا بھی ہے وہاں پہ الگ ہی ماحول ہوتا ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ وہاں ہر طرح کے ہر ڈیپاٹمنٹ کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایک طرح سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے الگ الگ فیلڈ کے لوگ سے جب انٹریکٹ ہوتا ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو کچھ سکھانے کو بھی ملتا ہے اسی طریقے سے یہاں اسٹیڈیم بھی ہے کرکٹ اسٹیڈیم جہاں پر میچز ہوتے ہیں جیسے اسٹیٹ لیول اسٹیٹ لیول کے بھی میچز ہوتے ہیں جو بی سی سی آئی کے انڈر جو میچز ہوتی ہیں ڈومیسٹک کرکٹ اس کے میں آج کل بھی میچ چل رہا ہے رات میں بھی ہوتا ہے دن میں بھی ہو رہا ہے اور تو اس لیے اس کے اوورآل اگر دیکھی جائے تو یہاں کا جو ماحول ہے انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے چونکہ یہ ہے کہ ایک دم ہی شہر میں موجود ہے یہ نہیں کہ شہر سے باہر ہے شہر سے کٹا ہوا ہے شہر کے ایک دم بیچ میں موجود ہے تو ہر طریقے کی فیسلٹیز موجود ہے اگر کبھی کینٹین کا کھانا اچھا نہ لگے تو پاس میں ہی دیگر ہوٹ ہوٹل وغیرہ موجود ہیں وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں آرام سے اور یہاں پاس میں ہی میٹرو کا بھی سودھا ہے یہاں سہولیات ہیں اور جیسے آپ گیٹ سے باہر نکلے تو سواری کے لیے آپ کو رکشا وغیرہ ہر وقت موجود رہتے ہیں تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو پڑھنے لکھنے اور ایک اچھی ایک اچھا ماحول کے لیے جامعہ بہت بیسٹ جگہ ہے